अंजी ठीक ऐ म्हाराज तुस सनाओ यरो इत्थें होने अस कुत्थें जाना केह्दा कड़माइयै दा कोई गल्ल निं लाओ गल्ल कोई गल्ल निं करी लैने आं भई तुस उनें ई पुच्छी लैओ ना गल्ल करियै की कुड़ी ठीक ऐ जागत् ठीक ऐ पसंद आए दा जां नेईं अगर ओह् आक्खगे ते रिंग सेरेमनी दा करी ओड़ने आं ठीक ऐ शैल दिन न चला दे इनें दि्नें कि्न्ने ब्याह् होआ दे रिंग सेरेमनियां होआ दियां ते उत्त निकले दे गै न आं कोई गल्ल निं म्हूर्त शैल न त्रीह् तरीक करी ओड़ने आं कोई गल्ल निं इंया तुस बी उनेंगी सनाई ओड़ेओ कि ठीक ऐ पक्की गै समझो कड़माई त्रीह् तरीक बड़ा शैल म्हूर्त ऐ करी ओड़ने आं ओह् लेई लैने आं बड़े दिन न त्रै चार दिन न बिच परसोनै दे बाद लेई लैन्ने आं कोई गल्ल निं लैहंगा अज्जकल जेह्ड़ा आक्खो कुड़ियें दी अपनी पसंद होंदी कन्नै जंदी ते लेई लैंदी कोई गल्ल निं भेजी ओड़गी अज्जकल सारे जंदे उन्ने केह् जाना सारे जंदे ते अपनी पसंद दे लैंदे कोई गल्ल निं भेजी ओड़गे जेल्लै तुसें जाना होग भेजी ओड़गे फंक्शन जित्थें ओह् आक्खदे ठीक ऐ ठीक ऐ बाहर गै करगे भी बाहर कोई गल्ल निं बाहर गै करगे जियां अज्जकल सारे करा दे दुनिया कन्नै आं बाहर ठीक ऐ भी ठीक ऐ भी